हमको सुबह उठके नहाना है नहाके सब कपड़ा साफ कपड़ा पहनना है साफ कपड़ा पहन के फिर हमको अच्छा खाना खाना है खाने में न उससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तेल मसाला कम खाना है हमको अपना बाल साफ साफ सुथरा रखना है हमको नाखून अपना साफ सुथरा रखना है कपड़ा साफ साफ पहनना है हमको योग करना है उससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा हमको अपना दूध हल्दी जैसे जुखाम हो गया तो दूध हल्दी गर्म करके पियो बाहर का दवा ज्यादा यूज मत करो हमको काढ़ा बनाके पियो उसे मेल हमको सर्दी जुखाम का आराम मिल जाएगा जैसे हमको बुखार आया तो बाहर का दवा ज्यादा मत लो शरीर का ठंडा पानी से शरीर को पोंछ लो कपड़ा भीगो के माथे पर पट्टी रख लो उससे आराम मिल जाएगा खाने में काम अच्छा खाना ज्यादा तेल मसाला मत यूज करो खाना अच्छे से खाओ हमको उससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा